ہاں میں نے گیم میں ڈیولپمینٹ میں مواد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اگر آپ کسی موجودہ کھیل میں موڈنگ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھیل کی ڈاکومینٹیشن اور موڈنگ کمیونٹی کی مواد پر نظر ڈالنی چاہیے اگر آپ اپنے کھیل کے لیے مواد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ٹو ڈی یا تھری ڈی گرافکس آوازی اثرات موسیقی ٹیچرس اور انیمیشنس بنانی پڑے گی اور گرافکس ڈیزائن آوازی انجینئرنگ اور انیمیشن سافٹویئر جیسے فوٹوشاپ یا یونیٹی کا استعمال کر کے مواد بنانا چاہیے کھیل میں ترمیم یا گیم کے مواد بنانے کے لیے بہت سی کوشش کرنی پڑتی ہے